हाँ मुझे तो पालतू जानवर पसंद है मेरे खुद के घर में एक कुत्ता है हाँ न मेरे दो गाय पड़ी है दो गाय है पहले मेरा पास बकरी भी बकरी थी एक और एक भैंस भी थी हमारे पास पहले तो क्या गाँव में घर था तो सब उधर रहने का खाने पीने का है सब हो जाता था जगह भी थी गाँव में ऐसे इधर शहर में तो अभी तक घर वगैरह बड़ा नहीं है छोटा ही घर है इधर रोड़ पे गाय भी नहीं बांध सकते गाड़ियां वगैरह आती है कार वगैरह तो कोई इधर लग वग नहीं जाए गायों का इसीलिए मैंने वो भैंस और वो सब तो बेच दी बकरी थी वो मेरी क्या थोड़ी बीमार हो गई तो वो थोड़ी की उसका देहांत हो गया था बाकि मेरे को तो जानवर पालना पसंद है मेरे को बहुत अच्छा लगता है जानवर से